मैंने अभी भारत में समस्तीपुर जिला में जिला के रहने वाली हूँ समस्तीपुर जिला में लड़का लोग या लड़की लोग पढ़ लिखकर के कुछ कर नहीं रहे हैं हाँ कोई फैक्टरी एक्टरी नहीं है भटक रहा है या कोई काम नहीं मिला है लड़का लोग पर लड़का या लड़की लोग पढ़ लिख करके कौन सा काम करें कोई फैक्टरी समस्तीपुर जिला में नहीं समस्तीपुर जिला में फैक्टरी एक्टरी होता कोई चीज़ का उसमें लड़का या लड़की लोग काम कर सकती है अपना विवाहित जीवन जी सकती है या कोई भी एक काम फैक्ट्री रहना चाहिए या नहीं रहने के कारण बच्चे लोग भटक रहे हैं कोई भी काम नहीं मिल रहा है क्या पढ़ लिख करके वे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं कि फैक्टरी रहने पर या कोई नौकरी या होने पर भी वह कुछ कर सकते हैं नहीं कोई नौकरी की है कम कोई चीज़ का फैक्टरी दो चार तो होना चाहिए कि बच्चे लोग उसमें काम कर सकते हैं कि बच्चे लोग आगे मुहे बढ़ सकते हैं नहीं फैक्टरी वेक्टरी रहने के कारण में वे सब इधर उधर खेती वेती में लगे रहते हैं पढ़ लिख करके क्या करूँ फैक्टरी रहता तो उसमें भी काम करते अच्छा से जी सकते हैं अच्छा है बच्चे लोग को अपना भविष्य में वह अपना बच्चे लोग के भविष्य में वह अपना आगे बढ़ा सकते थे कि उनके हर चीज़ है पैसा पैसा रहने पर भी बच्चे लोग के आगे बढ़ा सकते हैं उनको भी बच्चा आगे मुहे बढ़ सकते हैं यही है निवेदन कि समस्तीपुर जिला में दो चार फैक्टरी होना चाहिए बच्चे लोग सभी बच्चे काम कर सकते हैं उस फैक्टरी में फैक्टरी रहने नहीं रहने के कारण बच्चे लोग दिल्ली या बॉम्बे जाए चले जाते हैं बिहार में नहीं टिक पाते हैं फैक्टरी यहाँ अगर हो जाए तो बच्चे लोग दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहीं उनको काम मिल सकता है तो वह काहेला दूसरा जगह जा सकती है क्योंकि यह बिहार बहुत अच्छा देश है लेकिन कोई फैक्टरी वेक्टरी नहीं है उसी के कारण बच्चे लोग दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अगर फैक्टरी होता तो दूसरा देश में बच्चे लोग तो दूसरा बच्चे लोग नहीं जाते लड़का हो या लड़की हो क्योंकि पैसा ही हर चीज़ है पैसा नहीं है पढ़ लिखकर के क्या करेंगे बच्चे लोग नहीं है फैक्टरी तो दूसरा जगह जाना ही होगा क्योंकि पैसा ही हर चीज़ है ऐसा नहीं रहेगा वे लोग या हम लोग कुछ भी नहीं है